साहा आइ ए मा माखौ लोंनो मा माखौ जानो हो खह उम मा मा दं गासिबो दंजोबो मा मा जायो मा मा लोङो साहायाथ' नोङो लाल साहाबो एह दे दे औ गासिबो लासैनो मोनजोबगोन दे जिराय दे जिराय औ औ उम दे दे दे साह फुदुं दे मम' आर गायखेर गोनां गोथाव फुदुं दे मोजाङै मोजां नेदानो खोनाया उम दासो मोजां खोनाफिनदों दे होन'फिनलाय

उम खोनाबाय खोनाबाय एह दे दे एसे गोदै खम होखायो जोना दखाना

दस थाखा दस थाखा फानखायो

एह औ

मिस्टि सिंग्रा मम' गासिबो दंजोबो औ गोबाव एसे दसे नेथ'दो

औ औ दे दसे नेथदो र' एसे बेरायथ' र' नै सावगासिनो दं बानायगासिनो दं

र' र' जानोसै नै जानसै औ दे दे साहाखौ लासैनो मोनलोंगोन दे जिरायथ' र' दुंदों जाबाय नै उम अह र' मोनसै मोनसै साहा दखानदारा बारा खरा नङा लासैसो नालाय थाब थाब जाया औ दसे दसे नेथ' र' बारा खरा खरिबा खावसे गोथां खावसे गोमोन जायो र' र' दसे दसे ने र' मोननोसै सिंग्राबो र' गोदौदों गोदौदों गोदौबाय गोदौबाय र' मोनसै फानखांसै अह र' साह फानखां औ नै साहाया लोंदो दे साहाया दे र' मोनसै नै मम'बो मोनसै सिंग्राबो मोनसै गासिबो जाजोबसै र' दखानदारियानो सासेल' नै थाब थाब सावनो हाया गैया अखमबा जालायलाङा हाखु दाखु जालायलाङो उम औ औ उम होह औ जान नागिरा खारिखरा बारा थिग र' एसे खरा जागोन जागासिनो दं नै गोदौगासिनो दं माबा गासिनो दं एह दै नो दै होफै होफै उम दै सावदों बानायगासिनो दङ नै लांदों लांखाजोबथारदो इस खाथा नेमखि दे दे